علی گڑھ ضلع میں جو مقامی حکوت ہے وہ منتخب عہدہ دار ہیں یہاں ایم ایل ایز ہوتے ہیں جو چن کر کے آتے ہیں اور جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگ انھیں جتاتے ہیں اسی طریقے سے کئی ایم ایل ایز ہوتے ہیں پورے شہر کے اندر اور اسی طرح سے جیسے کہ پنکج کمار ہیں اندر وکرم جس جو یہاں کے ڈی ایم ہیں جنھوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس طریقے سے ستیش گوتم ہیں جو یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور وہ آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور وہ علی گڑھ شہر کو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور ان کا جو کام بھی رہا ہے وہ بہت عمدہ رہا ہے بہت بہتر رہا ہے انھوں نے بہت اچھے سے جو یہاں کام کیا ہے تو اس طریقے سے وہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ستیش گوتم اور کے علاوہ اور ان کے جو ایم ایل ایز وغیرہ ہیں انھوں بھی بہت اچھا تعاون کیا ہے علی گڑھ شہر کو ریپرزینٹ کرنے میں ستیش گوتم تو ممبر آف پارلیمنٹ میں جا کر کے علی گڑھ شہر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو ایم ایل ایز ہوتے ہیں وہ یو پی کے یعنی اتر پردیش کا جو ودھان سبھا ہوتا ہے وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں